बिहारमे रोजगारके वृद्धि भेल भेला आओर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकारकेँ योजना चलाओल जाइत छैक जे जाहिमऽ कौशल विकास योजना के महत्वपूर्ण स्थान छै ए योजनाके माध्यमसँ युवाके प्रशिक्षण प्राप्त ओहि माध्यमसँ विभिन्न रोजगारसँ जोड़ल जाइत छैक तहिना महिलाकऽ सेहो ग्रुप बनाके प्रशिक्षण देल जाइत छैक सरकार द्वारा ऋण ऋण देल जाइत छैक जाहिसँ विकास होयत छैक